हैलो हांजी हांजी बिल्कुल अस मोबाईल ठीक करने आह्ले गै बोल्ला ने हां जी हां जी बिल्कुल कोम्बो तुसें गी अस बधिया शा बधिया पोआई देगे तुस सनाओ थुआढ़ा फोन केह्ड़ा ऐ नांऽ सनाओ अपने फोन दा अच्छा अच्छा हां साढ़े कोल कोम्बो पेदे न न्हाड़े बधिया तों बधिया तुसें गी अस न्हाड़े च कोम्बो पाई देगे ते तुस सनाओ तुसे ईं क किन्ने रेंज तक्कर चाहिदा हांजी हांजी हां हां बिल्कुल हां थुआढ़ा फोन जेह्ड़ा ऐ इस्सी गी मैह्ंगा कोम्बो गै पौंदा पर एह् कि बाकी हट्टी आह्ले थुआढ़े इ'यां ठग्गी ठुग्गियै जैदा ई करी ओड़दे बट अस तुसें गी जिन्ना होई सकदा उन्ना अस तुसें ई उन्ना अस तुसें ई रेट जेह्ड़ा घट्ट करी देगे

तुसें गी अस इक सैकेंड राजा जी केह्ड़ा फोन सनाया तुसें नोट टैन्न ते इक सैकेंड दिक्खना देओ अच्छा नोट टैन्न न्हाड़ा कोम्बो ऐ जेह्ड़ा ओह् मैह्ंगा ऐ पर तुसें गी अस जिन्ना घट्ट होई सकदा तुसें गी अस चलो छें ज्हारें दा तुसें कोम्बो गी अस पोआई देई ओड़गे बधिया शा बधिया क्वालिटी एह् जेह्ड़ा ऐ निं पंज इ'यां ते अस तुसें ई ज्हार दो ज्हार तगर बी पाई देई ओड़ना पर ओह्दा एह् होंदा कि मतलब चलने आह्ला निं होंदा ऐ ओह्दी अस बिल्कुल बी गरैंटी लेई सकदे हैन ते एह् जेह्ड़ा तुसें गी अस बधिया क्वालिटी दा जेह्ड़ा कोम्बो पाई देगे निं एह्दी तुसें गी अस गरैंटी दिन्ने आं एह् तौले जल्दी मतलब नेईं भज्जी सकदा ऐ तुस तैह्ल्लूं मर्जी आओ तुस हून आओ अस तैह्ल्लूं अवेलेबल न तैह्ल्लूं तुस औगे तैह्ल्लूं थुआढ़ा सोआगत ऐ फोन तुसें गी कैह्ल्लूं चाहिदा जल्दी चाहिदा कि अच्छा तां मतलब भी भी दो तिन्न दिन ते लग्गी गै जाने पर चलो तुसें गी अस दो दिनें बिच अस तुसें ई ठीक कराइयै देई ओड़नेआं होर किश फाल्ट ते निं ऐ फोनै च बैटरी बगैरा सारा ठीक ठाक चलदा अच्छा अच्छा न्हाड़ा कोम्बो भज्जी दा ऐ निं कोई निं अस तुसें गी बधिया तों बधिया जेह्का एह् तुसें ई अस कोम्बो पाई दिन्ने आं तुस तैह्ल्लूं मरजी साड़ी हट्टिये ई आओ शामीं आओ शामीं औना ते शामीं आओ सबेरे आना सबेरै आओ दिक्खी लैओ तुस अपनी साईड दा ते थुआढ़ा सोआगत ऐ तैह्ल्लूं तुसें औना ते तुस मिगी दो दिनें बिच अस फोन थुआढ़ा जेह्ड़ा ऐ बापस करी देई ओड़गे अच्छा हां तुस भी एह् दंदेआल तुसें ई पता निं सैल्लां तलाऽ शा अग्गें सीईओ आफिस